स्पोर्टस आमकां जिवनात जगपां खातीर खूब असो गरजेचो आसा जशें किआमचें हेल्थाचेर किदेंय इफेक्ट जालो जाल्यार स्पोर्टस आमकां एक हेल्दी आमचें वातावरण करतां आनी तें म्हणल्यार कॉन्सट्रेशन करपाक आनी खंयच्यायी रोगाची वयल्यान आमकां पयस वचपाची हें आमकां स्पोर्टस करतां तशें खूब अशें टिम स्पिरीट सुद्दां आमकां स्पोर्टस वाडयता आनी तशें खूब अशें स्पोर्टस केल्यार योगा केल्यार आमचें स्ट्रेस आसा पळय तें सुद्दां रिलीज जाता स्पिरीट म्हणल्यार तें आमच्या जिवनातलें कायमचें वचपाची ती एक साधन म्हणल्यार स्पोर्टस करता